नव लख नव हज़ार नव सौ नवे पंज लख पंजाह हज़ार पंज पंज सौ पंजवंजाह ॿ लख टे हज़ार टे सौ वीह चार लख चार हज़ार चार सौ वीह अठ लख अठ हज़ार अठ सौ असी